से जुन नैरोजा नैजिथाम बा जुन नैरोजा नैजिथाम जि मार्स नैरोजा नैजिथाम गु मे नैरोजा नैजिथाम जि फ्रेबुवारि नैरोजा नैजिथाम